भारतांत जायते राजा म्हाराजा जावन गेले सांगचें दिसता तें आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज पळोवंक गेल्यार ताणें इतलें व्हड मराठा समाज उबे केल्ले ताणें उबे केल्ले समाजा खातीर हिंदुत्व आनी त्या भायर बांदिल्ले किल्ले पळोवंक मेळटा छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजाक फादर ऑफ इंडियन नेवी अशें म्हणटात